हमसभ जे छै से भोरे नहेलहुँ तऽ सूर्य देवके आगे एक लोटा जल देलहुँ की बुझलियै हमरसभके मैथिलसभके इएह अथी छै आओर ओहिके बाद जे छै से हमसभ जे जनेउ तनेउ केलहुँ उपनयन तुपनयन हमरसभके भेल तऽ जनेउ तनेउ हमसभ पहिरलहुँ हमरसभके टीका लगेलहुँ माथपर एकदम चानन महादेवके वला जे छै से टीका लगेलहुँ आ हमरसभके इएह मैथिलके अथी रहै छै भोरे स्नान ध्यान हमरासभके रहै छै स्नान केलहुँ पूजा पाठ केलहुँ इएहसभ हमरसभके इएहसभ अथी रहल भजन कीर्तनसभ हमरसभके होइत रहैत छै मन्दिरसभ पर हमसभ इएहसभ करैत रहलहुँ बुझलियै की नहि मतलब बहुत रास साँझकेँ आरती भेल तऽ हमसभ देवस्थानमे रहलहुँ ओसभ करैत रहलहुँ अपन नीक जँका विवाह शादीसभ भेल बहुत नीक लगैत छै हमरासभमे लड़का दूल्हासभ अबै छै एहिसभमे बहुत नीक गाँवओ सभमे सजेलहुँ हमसभ बहुत नीक जँका हमरसभके अथी होइ छै मैथिलमे बुझलियै कि नै बहुत तरहक भव्य लगैत छै बहुत नीक जीतिया पाबनिसभ होइ छै ओहिसभमे हमरसभके छठिक पाबनि होइ छै जीतिया पाबनि एहिसभमे बड़ा नीक लगैत छै सजैत छै व्रत करैत छै ओहिसभमे जीतिया पाबनिसभमे फेर अहाँकेँ ई एगो पाबनि भए गेल अहाँके लवकुशवला इहोसभ करैत रहै छै गामसभमे बहुत जनानीसभ कयलक ईसभ पाबनि बुझलियै की नहि अनेक अनेक प्रकारके होइत रहै छै बुझलियै की नहि एखन आब सरस्वती पूजा आबि रहल छै इहोमे हमरा मैथिलमे बहुत नीक जँका होइ छै बहुत नीक जँका भव्य मन्दिरसभ बनल हरेक हरेक दरवाजा दलाने आङ्गने सभजगह घरपर मूर्ति हुनकर भवन बनै छनि हरेक जगह हुनकर पूजा होइ छनि बुझलियै की नहि तऽ इएहसभ हमरसभके छै पूजा पाठ धर्म अथीसभमे रहनाइ बुझलियै की नहि इएहसभ